हे यौ अहाँके आदमीके टेलीफोन केलहुँ रहऽ खाना पहुँचाबयके लेल लेकिन अखन तक खाना नहि पहुँचलए से की कारण छै